ओ पहले तऽ हमर पिताजीसँ अथि रखने छलखिन हैं नाव नाव पर मलाह सभ ठार भेल आओर जाल फेँकलक माछ निकाललक आ ओ बाहर निकाललक तेकर बादसँ चोरौका चोराके केओ गाछसँ मारलक केओ सँ मारलक केओ किछौसँ मारलक चोरा चोराके आ ओना तऽ मलाह आयल आ ओहि पर ठार भेल नाव पर आ जाल फेँकलक आ माछ निकालल गेल तेकर बाद आब तऽ हमर बहुत दिन भेल ओम्हरके सभ चीज छुटला आब तऽ सीतामढ़ी जिला आबि गेलहुॅं तऽ आब तऽ एम्हरेके सभ चीज बुझय छियै ओम्हरके तऽ किछ नहि बुझै छियै कहियौ दू साल तीन साल पर गेलहुॅं एक दिन दू दिनके लेल तऽ ओम्हरके तऽ आब कि होइ छै नहि होइ छै आब हमर भतीजा सभ कि करै छै से तऽ हमरा किछौ नहि बुझाइया बहुत सारा छै